ٹرانسپورٹ انٹرنیٹ اور دفتروں کی اچھی سہولتیں موجود ہیں آئی آئی ٹی دہلی جیسے اداروں میں ٹیکنالوجی بزنس انکیوبیٹر ہے جو نئے کاروباریوں کو رہنمائی اور فنڈنگ مہیا کراتے ہیں حکومت کی جانب سے اسٹارٹ اپ انڈیا اسٹینڈ اپ انڈیا اور ایم ایس ایم ای جیسی اسکیموں کے ذریعے کاروباری لوگوں کو مالی مدد اور ٹریننگ دی جاتی ہے دہلی این سی آر میں بہت سے اینجل انویسٹر اور وینچر کیپیٹل فمس ہے جیسے جو نئے آئیڈیاز اور انوویشن میں سرمایہ لگاتے ہیں دہلی میں جے این یو ڈی یو اور آئی آئی ٹی جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں جو بازار کے لیے قابل افراد تیار کرتے ہیں